आं आंनि जि एकफिरियेनसआव मोनदांनाय जि दिहुनथाय बे दिहुनथायनि बेलायाव आं जोबोद मोजांखौनो मोनदों मानोना जायनि गेजेरजों आंनि जि एक्सफिरियेनयाव मोनथि मोनदांनाय बे मोनदांनायनि गेजेरजों आं जि जायगायाव जि बस्थुखौ दिहुननाय जादों बे दिहुननाय मुवाया जोबोरैनो मोजां होननानै आं मुं सानो मानोना आंनि बे मोनदांथियावनो बे जायगानि जाय बस्थुखौ दिहुननाय जादों जाय बस्थुखौ सुबुंफोरनि गेजेराव रानना होनाय जादों बे राननाय मुवाया थारैनो मोजां आरो बे मोजांनि थाखायनो आंनि थाखायबो बे दिहुनथाय मुवाया खोबैनो मोजांथार होननानै आं गनायथि होयो मानोना बे दिहुननायनि जि मुवा बे दिहुननाय मुवाया थारैनो ओह सुबुंफोरनि थाखाय बाहायजाथाव मुवा जानानै फैदों आरो बे बाहायनाय मुवाया थारैनो गनायथाव